हँ जैसेकी जुत्ताके दोकान छै तऽ जुत्तामे बच्चा बुतरुके जुत्ता चप्पल छै बच्चाके जुत्ता चप्पल केतना दाममे मिलैत छै सिआनाके जुत्ता चप्पल केतना दाम मिलैत छै अच्छा आ जैसेकी लेडीजके चप्पल भेलै बच्चा बच्चाके चप्पल भेलै जैसेकी सिआनासँ जादा दामके बच्चाके चप्पल जुत्ता सब रहै छै

आओर कतेक दामके लेबै बहुत लेबै तऽ दू चारि पान सए के लेबै आर कतेकके लेबै हमरा बच्चा सिआना दोनो के ने लिअ के छै ओहए ने बच्चा सब ई समय रौदीके समय छै कोनो ठंडिए के समय छै तऽ बच्चा सिआन सबके ने चप्पल पेन्है के छै सब ने पेनहै छै चप्पल सब रङ्गके चप्पल होइत छै

ओहए सब बात दाम पुछलहुँ जे केना ढङ्गसँ बतैबै तब तऽ वहाँ लैबै हँ ओहए ने जैसेकी पसंद करबै तऽ जैसेकी पसंद तऽ आदमी जाइ गेलाके बाद दोकान पर पसंद होयतै तऽ एक सए दू सए बला तऽ नहिए ने पसंद करतै बहुत करतै तऽ कमसँ कम बहुत जे मतलब गरीब छै ओ तऽ कनी दुओ सए बला तीनो सए बला पसंद करतै पाँचो सए बला पसंद करतै जेहन चप्पल होयतै जेहन पसंद पड़तै ओहन तऽ दाम होयतै ने अएलाके बाद नहि अहाँ जैसे बेचैत छियै तऽ ओकरा तऽ पहचानै ने होएबै ई एतेक दामके छै ओ ओतेक दामके छै सिआना बला जैसेकी बेचैत छियै दोकानदारमे जैसेकी दोकानदारी करैत छै जुत्ता चप्पलके तऽ ओकरा सबके पता रहैत छै जेकी ई सिआना गोर बला एतना दाममे छै आ बच्चाके एतना दाम छै लेडीजके एतना दाम छै